हिनमहिल छो की राज्य सरकार पंहिंजे वाधारे जे लाइ कम करे रई आहे त जीअं हाणे रोड चौड़ा था थियनि पिया रोडनि खे वधायो थो वञे त उनजे जद में जेके घर अचनि था पिया या जेके खेत आयल आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो मुआवज़ो ॾियो ॾेई थी सघे सरकार ऐं ॾींदी बि आहे जेके जेके हुन जूं लिमिट्स आहिनि उनजे हिसाब सां जेके खेतनि में जीअं एरोप्लेन या एरोड्रम हुननि ठाहियो आहे त उन्हनि जो उहो उन्हनि खे मुआवज़ो मिले थो पियो ऐं ऐं रोड चौड़ी करण जे लाइ नालियुन खे वधाइण जे लाइ जेके सरकार पंहिंजा प्रयास करे रही आहे उन्हनि ते हू कम बि कनि था ऐं जेका उन्हनि जी छती थिए थी उन्हनि खे जेको नुकसानु थिए थो को उन्हनि जी भरपाई बि पैसे जे रूप में हू करे रहिया आहिनि